नमस्ते आप सप्लाई वाली बोल रहीं हैं समस्या यही है मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा बहुत दिनों से क्या गड़बड़ है जो आप पानी नहीं मतलब हमारे यहाँ आ रहा है क्यों नहीं उसको देखिए चेक करिए

में और ग्राम सरेठी से पर हाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा मुझे बहुत परेशानी है और क्या जब पानी नहीं आएगा तो कैसे घर का काम कैसे और नहाना धोना होगा ये सब कैसे आप अपने ओ सुख में हो हमारे सुख के लिए तो भी सोचो चेक कराइए हमारा जल्दी से पानी क्यों नहीं आ रहा पाइप टूटी है क्या है गड़बड़ी है अपना देखो आकर अरे दिक़्क़त कोई नहीं सबसे बड़ी हमको पानी की प्रॉब्लम है कब आओगी कब आओगी अब यह तो कई दिनों से हम परेशान हैं अरे टाइम निकाले नहीं आज हमारे यहाँ भेजो अपने जो मिस्त्री लोग होएं बनाए आकर जे देखें क्यों नहीं आ रहा पानी और हम कुछ नहीं आपके यहाँ क्या असुविधा हम यह टाइम निकालो हमारे लिए और हम नहीं जानते कुछ अच्छा तो वा हम इंतज़ार कर रहे हैं भेजो नहीं तो बहुत हमको परेशानी है और हम नहीं जानते हैं अरे दो दिन दो दिन तो बहुत दिन हो गए इतने दिन से

हाँ दो घंटे में भेजो हाँ जल्दी आएँ हमारे यहाँ पानी का समस्या का हल हो यह नहीं कि हम पानी के बिना सूखते रहें हाँ अच्छा अब जल्दी भेजना अयोध्या से मेरा घर आठ किलोमीटर दूरी पर है नहीं दर्शन नगर आओ पहले और दर्शन दर्शन नगर से सूरज कुंड होते हुए फिर अचारी का सगरा आओ फिर अचारी के सगरा से पूर्व की तरफ एक रोड कटी है फिर वह रोड से धीरे धीरे इधर की तरफ आओ वह हमारे गाँव की तरफ सीधे मिर्ज़ा गाँव सरेठी गाँव है बीच एक दम मेरा घर जो सड़क के किनारे ही है बीचो वह सीधा रास्ता एक दम आना है इधर नमस्ते